पहिला जे फोटो हम खिचले रही उ कैमराके कम्पनीके नाम हमरा अभी याद नहि यऽ हम झूठ काहे बाजू लेकिन अब तऽ मल्टिमीडिया मोबाइल सब जे आ गेलै वैसे ही हमसब करीब करीब फोटो घीचै छी तऽ कैमराके यूज नहि हो रहल हइ ई कहैमे कोइ सङ्कोच हमरा नहि है आओर फोटो घीचैके लेल हमसब कोशिश कयली कि मोबाइलके जे कैमरा अच्छा होइ ओहि कम्पनीके मोबाइल लेल जाइ आओर अधिकांशतः जे फोटो घिञ्चाइ छै यदा कदा छोटा मोटा प्रयोजनमे उ मोबाइल से ही हमसब खीञ्च लेली आओर स्टूडियोमे जाके निकलवा लेली करीब करीब जे फोटो अच्छा भी आबि जाइ छै मिला जुलाके लेकिन अलगसँ कोइ कैमरा वगैरह हमसब नहि रखै छिऐ हँ पहिले हमसब रखैत रहली हँ कैमरा कि चलु कोइ प्रयोजन है पूजा होइ शादी है विवाह है अब तऽ दुनिआँ एतना आगे चलि गेलै हँ आओर एतना फैशनके युग आ गेल हइ जे अब कैमरासँ तऽ काम चलतै नहि अब वीडियो कैमरा राखू शादी विवाहमे तऽ वीडियो कैमरा महगा लेब तऽ ओकर क्वालिटी अच्छा रहत सस्ता लेब तऽ ओकर क्वालिटी अच्छा नहि रहत वीडियो कैमरा सबके चलाबे तऽ एतै नहि विडियोग्राफी तऽ ओ विडियोग्राफीके लेल हमसब कोनो फ्रोफेशनल जे लोग होइ छथिन हुनका हमसब भाड़ापर लैली तऽ उ तऽ अलग बात हो गेलै लेकिन फोटो खिचैके लेल हमसब अब कैमराके प्रयोग जे हइ रेयर केशमे होयल ऐसे मगर छोट भाय है तऽ एगो कैमरा ले आयल है फोटो घिचैके लेल लेकिन जे काम दश हजारके चाहे बीस हजारके कैमरा करै छै फोटो खिञ्चैमे आइके डेटमे काज जे मोबाइल कऽ दै छै मोबाइल जे हइ मल्टिमीडिया मल्टीवर्किंग सिस्टम हइ अहाँ मोबाइलसँ बातो कर लेली फोटो खिञ्च लेली विडियो कॉल कऽ लेली इण्टरनेटो चला लेली यु ट्यूब चला लेली तऽ ई जे मोबाइल जे छै बहुत सारा विकल्पके एकदम खतम कर देलकै आओर अब हमसब फाइनली इहे बात हइ कि फोटो खिञ्चेमे मोबाइल कैमराके ही प्रयोग कर रहल छी आओर ई जे हइ हर जगह साधारण कैमरा कभी कभी खाली फोटो खिञ्चेके लेल ओकर प्रयोग खतम हो गेल छै एहिमे कोइ दू मत नहि छै मोबाइलसँ भी फोटो अच्छा खिञ्चा जाइ छै ओकर तरीका पता होइके चाही मोबाइलमे बहुत सारा ऑप्शन हइ कि हम फोटोके एडिट कर सकै छी लाइटिंग दे सकै छी ओकर हम काट छाट भी कर सकै छी लेकिन कैमरामे अहाँ एक बेर फोटो खिञ्च लेलियै तऽ ओहिमे सुधार करैके अहाँके कम्प्युटरवला के पास जाउ उ सुधार करत लेकिन मोबाइलमे अच्छा अच्छा मोबाइल है ओहिमे सिस्टम छै अहाँ फोटोपर लाइटिंग दे दू कम लाइटिंग देवेके है बैकग्रॉउण्ड कलर केहन रखे ला चाहै छी ई सब सुविधा जे हइ मोबाइलमे हइ आओर मोबाइल बहुत तरहके काम यूजमे आ रहल हइ बहुत तरहके क्षेत्र के काम जे हइ सम्भाल रहल हइ तऽ एहिके लेल जे हइ कैमराके उपयोग खतम हो गेलै अब कैमराके उपयोग उहे करैए जैसे कि न्यूज मीडियावला केलनि आज शादी विवाहमे कैमरा जे भाड़ापर देलक जे प्रोफेशनल है उ सब कैमरा रखलक अपन अच्छा क्वालिटीके अच्छा दामके लेकिन सामान्य जे मीडियम फैमिली है उ जे है मोबाइलसँ ही फोटो खिञ्च रहल है एहिमे हमसब ई बातसँ परिचित छी कोइ नया बात नहि है